जों दुब्लि बारियाव ना हमब्ला जोङो हिनजावफ्राबो मुसारि सानानैब्लाबो माबायो आरो मुसारि बिदिनो खबाइ ना हमनायाबो माबायाव हमब्ला एसे दै गिदिरफ्राव हमब्लालाय गुरनायफ्रावलाय जानजियाव खबाइ खाबाय जेखाइ लाबाय गुरबाय आरो आमफ्राय इसे दै फिसाफोरब्लालाय सारबाय बिदिनो फिसाफोर जाब्ला थेस' थेसा सारबाय लाबोबाय संजाबाय आरो दाथ' आरो दुब्लि बारियाव एसे दै खमब्ला खखा मुसारि सानानै माबायो आरो लाबोयो जों नाफोरखौ न'आव लाबोनानै आबार खालामो सुयो साफा गाव गाव जागोनखौथ' साफा खालाम खानांगोनना साफा सुनानै फोरानबाय फोराननानैबिदिनो बयामफ्राव सोनानै दोनबाय गोबावजों बाथोन जाबाय आरो जोंना सावथालफोरबादि गाद्रा गुद्राबो फोराना जोंना बर'ना साफाखाना जों ज' साफा सुनोसै हाब्रु दैब्रुफोरखौ आराम फोराननानै जायो जेखाइजों जेखाइजों उम जेखाइ लानानै थोरसि लाबाय जेखाइ लाबाय खबाइ लाबाय खदाल लाबाय र' र' जेजोंबो जेजोंबो हयो जेखाइ माबा खबाइ खानानै जे लाबाय दांग्रोमबाय जाबाय